आङो गोबां बिफां गायबो फेरबाय दासिम आङो बिफां हिसाबै आङो गायफेरदों गाम्बारि दंफां आमफाय सिगुन दंफां आमफ्राय फाख्रि दंफां आमफ्राय थायजौ खान्थालफोरबो आङो गोबां दिनैसिम गायफेरबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो गय नारिखल बिफांफोरबो आं गायबाय बेन्दों बिफां हिसाबै आङो दिनैसिम आङो गायफेरनाया मोनसेल' जाहैदों फाथै बिफां आङो फाथैखौ बिदिनो आङो गायफेरबाय होन्नानै बुंनो हायो